हाँ आपका सोफा बहुत बढ़िया था और सुंदर भी था देखने में भी सुंदर था और बरियार भी था बैठने उठने में भी ठीक था और हम लोगों को का और अगल बगल वालों को भी सबको सबने बढ़िया आता था कि बनाया बहुत डिजाइन बढ़ियाँ बनी है और ठीक ठाक है इसलिए हम लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि ये कलाकार जो था वो बहुत बढ़िया था और बढ़ियाँ बनाया है और मजबूत भी रखा है बैठने में उठने में कोई दिक्कत नहीं है और बढ़ियाँ चल भी रहा है चार छ साल से हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें कोई कमी नहीं पाए इसलिए हम लोगों को यह इस दुकानदार से बहुत प्रसन्नता है और बनाने वाले से भी प्रसन्नता है